हैलो नमस्ते नमस्ते हां जी हां जी हां जी अस उऐ बोला ने प्रापर्टी डीलर बोलो महाराज साढ़ा कम्म गै इ'यै कम्म ऐ कम्म गै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं ओह् गल्ल ते सच्च ऐ अज्जकल खाल्ली कु'त्थै थ्होंदा मकान स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ रियासी छुड़ियै लोक अज्जकल बाहरै गी जा दे जम्मू जा दे स्हेई गल्ल ऐ हां किन्ना हारा मकान ऐ उं'दा मी सनाओ हां उस स्हाबै कन्नै दिक्खां भी किन्ने कमरे न केह् चक्कर ऐ अच्छा अच्छा अच्छा ओह्दे कन्नै होंदा ओह् जेह्ड़ा गड्डी गुड्डी लाने आस्तै जगह होंदी पोर्च पूर्च अच्छा अच्छा ते बाह्र जगह ऐ बाह्र जां उ'ऐ मकानै च गै जगह् ऐ छड़ी अच्छा अच्छा ते केह् रेट पाया तुसें केह् दिक्खी लैओ तुसें दो महां कमरे ते किचन बाथरूम सारा किश मलाइयै टू बी एच के बनेआ ओह् ते ओह्दा लगभग इ'यै बीह् बाई लक्ख रपेआ थ्होई जंदा तुसेंगी हां इन्ना गै थ्होई सकदा कि दो गै कमरे न अगर होंदे त्रै कमरे चार कमरे भी त्रीह् पैंती चाली चाढ़ी ओड़दे अस मतलब हून हून जेह्ड़ा बंदा हून जेह्ड़ा बंदा मकान लैंदा ओह् उन्नै ते उसी बने दा थ्होना ना उसी अपनी पसंद थोह्ड़े थ्होनी उसी अपनी पसंद थोह्ड़े थ्होनी हून थोह्ड़ा बोह्त चलो कोई गल्ल निं थोह्ड़ा बोह्त दिक्खने आं अस पं'जी धोड़ी कोई पुज्जी गै जा मतलब साढ़े कोल बड़े गाह्क औंदे रौंह्दे न अग्गें पिच्छें दे ते हां एह् सनाई ओड़दा में ते ते नेईं एह् ते करी ओड़गे साढ़ा बी एह्दे च पंज परसैंट मतलब जेह्ड़ा साढ़ा खर्चा हां ठीक ठीक ऐ